हा तां मजे में ॿुधाए सुठो हालु आहे ॿुधायो हुकुमु कयो

हा ॿुध ॿुधायो ॿुधायो पुछो भले हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा लेडीस खपे जेंट्स खपे त लेडीस में असां वटि सुञातलु अथव शिव शक्ती टेक्स्टाइल जिते लेडीस जी अलॻि अलॻि वैराइटी तव्हां हज़ारु रुपए खां चालू कंदा न त तव्हांखे पंजवीह हज़ार ताईं जो वॻो ड्रेस मटिरियल सभु तव्हांखे मिली वेंदो

हा त उहो बि पंहिंजे लाइ आहे न घणी दुकानूं आहिनि पंहिंजो सुञातलु आहे तव्हांखे मां हुतों बेस्ट कपिड़ो वठी ॾींदोमांव जेको हलंदव बि सुठो ऐं उनजी चिम्क उनजी डिज़ाइन उनजी जेका नक़्शी हूंदी आहे उहा ज़बरदस्तु आहे असां सालनि खां उनखां वठंदा आहियूं ऐं कपिड़ो उनजो कॾहिं ख़राब न हूंदो आहे मुंहिंजो सुञातलु आहे मां तव्हांखे अचो त मां तव्हांखे गॾिजी करे हुन जी दुकान ते वठी वेंदुमि जेंट्स में हा पंहिंजी दुकानु आहे उहो बि सुञातलु आहे पंहिंजे पाड़े में ई रहंदो आहे उहो बि मुंहिंजो ख़ास सुञातलु आहे त उहो बि तव्हांखे जेंट्स में बि मस्त तांखे शेरवानी खपेव त शेरवानी पठानी खपेव त पठानी ऐं जेके बि तव्हां चवंदव मां वॻा हुतां वठी ॾींदोमाव हा त आहे मुंहिंजो दोस्त वारे जी सुञातलु आहे उहा तव्हांखे दुकान ते वठी हलंदो मां तव्हांखे खपनि नि शिड़ा जेंट्स जा वॻा त लेडीस जा वॻा तव्हांखे सभु मां ख़रीदी करे ॾींदोमाव कपिड़े जी फुल गरेंटी ॾींदो आहे उहो बि तव्हांखे जेको तव्हां तव्हांखे जोको खपेव नि शादीअ लाइ उहा तव्हांजी सभु या भई तव्हां चयो नाइट ड्रेस उहे सभु तव्हांखे मां मस्तु जॻहि सां वठी थो ॾियांव जिथे कपिड़े में फुल ज़वाबदारी मिलंदी अरे भाऊ हिकु नम्बर आहे हिकु नम्बर मूं वटि अथव सोनारो मस्तु तव्हांखे लसी खपेव मुंडी खपेव जेका शइ खपेव उहो तव्हांखे ॾींदोमांव ठीकु आहे तव्हां चिंता न कयो तव्हां खाली अची वञो हिकु दफ़ो अची वञो ठीकु आहे सुभाणे अचो गॾिजो भाऊ जय झूलेलाल